पानी को साफ करने के लिए और छानने के लिए हमारे घर में कुछ तरीके अपनाए जाते जिसमें से पहला ये है की उस से छन्नी या कपड़े से छाना जाता जिसके वजह से उसमें जो भी किटाणु या अशुद्धियाँ होती है वो छन जाती है उसके बाद उसे उबाला जाता है जिससे की उसके अंदर के जो भी जीवाणु होते वो नष्ट हो जाते उससे पानी और शुद्ध हो जाता है अगर उसके बाद भी पानी में कुछ अशुद्धियाँ है तो उसमें हर घर में जो उपयोग में लाने वाली चीजें फिटकरी उसको डाल के स्वच्छ किया जाता है जिस्से कारण जल और साफ हो जाता है और अगर उससे भी बात नहीं बनती है तो अंत में एक तरीका उपयोग में लाया जाता है कि उसमें ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया जाता है जिसके कारण उसमें जितनी भी अशुद्धियाँ होती है वो पूरी तरह से साफ हो जाती है